ہیلو صاحب زمین بولے تھے نا آپ ہاں دیکھ لیا وہ زمین بھائی پیپراں وغیرہ سب اوکے ہے اربن ایریہ ہے وہ اربن ایریہ میں رجسٹریشن کا کے صاحب نوٹری کا کام چل رہا آپ کو سستے میں مل جاتا آپ کو پلاٹ اچھا ہے دو روڈ کا فیش ہے پورا آشکار ہے دو سو بیس گز کا ہے بھائی ٹھیک ہے پھر کب ملتے ہیں آپ بولیے آپ یہ چیز کہ آپ کو دوسری جگہ بھی ٹچ کر رہا ہے میرے کو

آپ ایک کام کریے اُس میں سو گز کا گھر بنائیے گے سو گز ایک سو بیس گز آپ پارکنگ گارڈننگ میں رکھیے آپ اچھا زبردست لک آتا ہوگا بالکل بالکل بالکل بنا سکتے گرینری کے لیے کوئی بھی نیبرس آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے آپ کو آپ ایک بار دیکھیے زمین آپ کے لوکیشن سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے اُس کے بعد دیکھیں نیبرس کیسے ہیں وہاں کے کیوں کہ بہت سارے لوگ ابھی یہ پر اسکوائر یارڈ ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہے ابھی

میٹنگ کریں گے میٹنگ کرنے کے بعد دیکھیں گے آنر کچھ کم کر سکتے ہیں کیا ہاں ٹوینٹی تھاؤزینڈ روپیس پر اسکوائر یارڈ ابھی آپ چلیے بات کریے آپ آنر سے میں بھی بتاتا ہوں اُن کو کہاں تک چاہیے تھی آپ کو دیکھیں گے آنر سے بات کر کے ہو جائے گا ابھی تو میں دوسری سائٹ پہ جا رہا ہوں ابھی کل کل میٹنگ کر لیں گے اپن میں ابھی تک کیا نہیں ہے پہلے آپ نے بتایا تھا اِس لیے آپ کو فون کیا ہے کل ایوننگ میں فور تھرٹی تک مل پاؤں گا اوکے رائٹ